बर' रावखौ थुनलाइआव लिरनानै बाहायनाय जायो जेरै थुनलाइनि गुबुन गुबुन आयदाफोर खन्थाइ रायथाय सुंद' सल' सल'मा बायदिफोराव लिरनानै बाहायनाय जायो खन्थाइखौ बांसिनानो फरायनानै बाहायनाय जायो आरो आरिमुआरि फोरमायथिनि गुबुन गुबुन रोखोमफोराव बर' रावखौ मेथाइ रोजाबनाय फाव दिन्थिनाय रायलायनायनि गेजेरजों बाहायनाय जायो